जीअं त मां पंहिंजे आस पास जे इलाके में ॾिठो आहे त जिते नयूं बिल्डिंगियूं ठहंदियूं आहिनि उते नंढनि ॿारनि खे कम ते लॻाईंदा आहिनि हुननि खां मज़ूरी कराईंदा आहिनि जेको त बिल्कुलु ग़लति आहे ऐं ॿियो चांहि जे टपरीअ ते बि नंढा ॿार कमु कंदा आहिनि जीअं त ॿासण धोअणु ग्राहकनि खे चांहि ॾियणु ऐं नंढियूं नंढियुनि होटलनि में बि ॿारनि खां ॿासणु वग़ैरह धुआरींदा आहिनि ऐं दुकानदारु बि दुकान ते नंढनि ॿारनि खां कमु रखंदा आहिनि हुननि खे नौकरीअ ते रखंदा आहिनि घटि पघार ते जेको की ग़लति आहे नंढनि ॿारनि खां कमु न वठणु खपे छाकाणि त हिननि इनसां हुननि जे आईंदे ते ॾाढो बुरो असरु पवे थो ऐं सरकार जे रूल जे खिलाफ़ बि आहे त अरिड़नि सालनि खां घटि ॿारनि खे कमु न कराइणो आहे असांखे इहो रोकणु खपे असांखे ॿारनि खां कम वठण जे बजाए हुननि जे पढ़ाईअ जे बारे में ऐं आईंदे जे बारे में सोचणु खपे